میں کام کے علاوہ گھومنے جاتا ہوں پارک میں پارک میں میرے بہت سارے دوست رہتے ہیں اور مجھے دوستوں کے ساتھ وقت بتانا اچھا لگتا ہے اور ان کے بعد میں مطالعہ کرنے کے لیے لائبریری چلا آتا ہوں وہاں مجھے اپنے ٹینتھ کلاس کا بک کا مطالعہ کرتا ہوں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے مجھے دلچسپی ہے جیسے کہ کچھ ٹائم میں سوشل میڈیا میں گزارتا ہوں اور کچھ ٹائم میں فون میں گیم کھیلتا ہوں بہت سارے گیمس ہیں جنہیں میں کھیلتا ہوں